बुहुमाव गोबां सुबुंफोर दङ आरो बे सुबुंफोरनि गेजेराव गासैनिबो नियम खान्थि धोरोम गाननाय जोमनाय रायज्लायनाय राव खान्थि हारिमुआनो आलादा आलादा बेनिनो गेजेराव सोरनिबा धोरोमनि गेजेरजों सोरनियावबा सोरनिबा नियम खान्थिआ आलादा जायो आरो सोरनिबा धोरोमजों बयहाबो आलादा आलादा धोरोम थायो बे धोरोमनि गेजेरजोंसो नियम खान्थिया सोलियो बेनि थाखायनो गासैनिबो नियम धोरोम खान्थिफोरा आलादा आलादा जायो जेरै हिन्दु धोरोम नि गेजेरावबो गोबां धोरोम दङ